ध्यान ध्यान करने से बहुत सारे फ़ायदे है जैसे जब मैं पहली बार योग शुरुआत किया तो उसमें काफी सारी समस्याएँ आईं जैसे मन एज एक जगह नहीं लगता था

तो दो सेकेंड तीन सेकेंड चार सेकेंड धीरे धीरे मेरा ध्यान बढ़ता गया जिससे मेरे मन में शांती होती चली गई इसके शांती होने के साथ साथ मैं जो कुछ भी कार्य करता था उसमें मन भी लगने लगा योग करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं जैसे आपके आपके स्वास्थ आपका स्वास्थ ठीक रहेगा सोचने की क्षमता आपमें बढ़ेगी सोचने की क्षमता आपने बढ़ेगी कुछ कार्य करने में आपका मन भी लगेगा जिससे आपको काफी अच्छा महसूस होगा और जब मैंने जब योग स्टार्ट करी तो सबसे अच्छा फ़ायदा मुझे ये लगा कि इसमें मुझे काफी फ़ायदे दिखे जैसे मेरा स्वास्थ अच्छा रहने लगा मेरा मन शांत रहने लगा मेरा मन नहीं भटकता था जब मुझे काफी फ़ायदा हुआ तो इसके फ़ायदे मैंने दूसरों से भी बताए दूसरों से भी शेयर किए कि आपको योग करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं जैसे एक एक व्यक्ति थे हमारे गाँव में वो हमेशा टेंसन में रहते थे दिमागी तनाव में रहते थे जिससे उनका मन एक जगह नहीं रहता था और वो काफी काफी परेशान रहते थे तो मैंने जो योग स्टार्ट किया शुरुआत में काफी दिक्कते आईं उसके लिए तो बाद में धीरे धीरे करते करते मैं सही हो गया तो जब मैं सही हो गया तो इसके फ़ायदे लोगों को भी हमने बताया जो जिसके बारे में जिस व्यक्ति के बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं जिससे जो दिमाग दिमाग से हमेशा टेंशन में रहते थे

इसलिए मैंने उनको भी ध्यान ध्यान करने का उपाय बताया और उनको अपने साथ ध्यान में लगाया तो धीरे धीरे कर करके उनका भी जो है मन शांत होने लगा और वो भी जो उनका दिमागी तनाव था वो भी कम होने लगा और उनका स्वास्थ भी बढ़िया बढ़िया होने लगा जिससे वो काफी खुश हुए काफी अच्छा मेहसूस करने लगे इससे ध्यान के बारे में क्या ध्यान के बारे में सबसे अच्छा है कि आप दो मिनट मौन होकर के बैठिए आप सोचिए आप अपने मन को एकत्रित करिए मन को आप अपने अपने वश में करिए मन को वश में करने से बहुत फायदे होंगे इसमें आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा कोई सा भी आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपका मन लगेगा ध्यान ध्यान बहुत ही बहुत कम समय में कामयाब होने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान जब मैंने अप जो व्यक्ति काफी परेशान रेहते थे जब मैंने उनको ये करने को कहा तो वो भी काफी खुश हो गए काफी अच्छा मेहसूस करने लगे त येही चीज ये प्रचार करने लग गए तो लोगों के बीच ये सब ध्यान जब लोग जो टेंसन में या कोई चीज बात को परेशान रहते थे तब मैंने उनको सबसे अच्छा तरीका बताया कि आप सबसे अच्छा आप दो मिनट या तीन मिनट या एक सेकेंड या कुछ भी आप बैठिए आप ध्यान करिए आप ध्यान करिए इससे आपका मन भी शांत रहेगा आपके स्वास्थ में भी इज़ आपको स्वास्थ भी बढ़िया रहेगा जिससे आपको काफी अच्छा महसूस होगा ध्यान ध्यान करने से क्या होता है आपका स्वास्थ आपका शरीर जो है सब बढ़िया रहेगा जिससे आपको काफी बढ़िया महसूस होगा बाकी इसका प्रचार प्रसार प्र हम करते थे लोगों के बीच इसका बाते भी करते थे कोई सी भी दिक्कत अगर आ रही है लोगों के बीच तो हम ध्यान के माध्यम से लोगों के स्वास्थ का और लोगों के मानसिक तनाव का लोगों के डे लोगों का जो दिक् कोई दिक्कत या रहती थी तो मैं उनको सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही दूर करने का प्रयास करता था ध्यान करने से बहुत फ़ायदे हैं आपके स्वास्थ बढ़िया रहेगा आपने सोचने सो सोचने समझने की क्षमता वो का विकास होगा जिससे आपको कोई भी काम करने में आपको अच्छा महसूस होगा लगेगा कि हाँ आपको आप कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में अपने जीवन में मैंने सिर्फ एक ही चीज सीखा अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले ध्यान करिए ध्यान करिए इससे आपका मन भी एक एकाग्रचित रहेगा शांत रहेगा आप कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं इसमें आपका उस कार्य में मन भी लगेगा मन भी लगेगा और आपको अच्छा महसूस होगा जब आपको अच्छा महसूस होगा तो आप ज़ाहिर सी बात है आपका जब अच्छा महसूस होगा तो आप खुश रहेंगे